पीने आस्तै अस माल रक्खे दा शाह बनान्ने लून पाई पींने पानी पाई बी और असें ूर निंबू दे बू्हटे लाए दे निंबू पानी पाई पीने रौह् बी पीने घरा अस कमाद लाए दा ओह् होंदा बेलना च पाने गन्ने दे रौह्ब ब नी जंदी बडी ठंडी होंदी ओ हबी उसी पीने कोई जूस पीने हर इक दा मसम्मी दा यूस मसम्मी दा यूस बनाने उसी पी लैन्ने सेबा दा नेई पर संतरे दा यूस बनी जंदा उसी पी लैन्ने दूध लस्सी बनाने अस साढ़े घर दुद्ध होंदा अद्धा पानी पाओ उस च फिह् पानी पाओ दुद्ध लस्सी होई जंदा उसी पी लैन्ने आं चाॉह बनाई लैन्ने चाह पीन्ने आं हाहाहा